हेल' सोरमोन बुंलाय औ नोंगो औ औ औ औ ओमफाय दायो बिफाया दंना गैया नोंसोरनि बिफाया गैला गैलाब्लाथ' होनब्ला नोंसिनि नामाव लाबो जासिगोन दा अफिसियेलि मोनसे नेम दं नालाय बे अफिसनि नेम बायदियैसो बेखौ थांनांगौ नालाय दा नोंसोरो नोंसिनि खाजोना रशिड गावबुरानि सारटिफिकेट बेफोरखौ लाबोनानै मोनसे बै मन्दल अफिसाव फैनानै एसके जों आरो महुरि थायो बेयाव बिसोरजों रायज्लायनानै मोनसे फाइल बानायनांगोन रिपर्ट रिपर्ट लिरनांगोन रिपर्ट लिरखांनायनि उनाव बिखौ अफिसाव अ क'क्राझाराव लांनानै मानिसिपाल अफिसाव बेखौ पारमिसन लाना फैनांगोन पारमिसन लाखांनायनि उनाव नों आरो साब रेजिस्टार अफिस थायोना हानि बै हानि साब रेजिस्टार अफिसाव बेखौ रेजिस्टार खालामनांगोन दा बेनि उनाव रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव बेखौ जोंनि सारकोल अफिसाव फैनानै नोंनि मुङाव नामखौ थिखां फैनांगोन बेखिनि प्रसेसखौ खालामब्लानो नोंसिनि नामाव फैगोन आरो उइटनेस हिसाबैथ' फैलायाब्लाबो जायो नाथाय सहिफोरखौ हरनांगोन बिसोरो जाय जाय फोरा हा दा नोंसिनि हाजों नांजाबनानै दङ बिसोरबो सहिफोरखौ हरनांगोन आरो बे फर्माव फर्म मोनसे दङो सहिखौ लाबोनांगोन बिसिनिखौबो दे जागोन दे नोंसोरो औ थागोनानो बेनिफ्राय डुकुमेन्टफोरखौ लाबोनानै मह'रिजों रायज्लायनानै ओरैहाय फाइलखौ बानायनानै लाब्लानो जाबाय ओं दे